आमच्या गांवान फक्त अन्न पिकयतात तांदवाची हें भात पिकयतात फक्त आनी पावसान तें जालें की मागीर वांयगण आसता तेंचे भाजयो पिकयतात तीं आनी हय भाजयो पिकयतात इतलेंच जाता आमच्या गांवान तरी